देखियौ दरभंगामे सबसँ पहिले तऽ मिथिलाञ्चलके सांस्कृतिक राजधानी कहल जाइ छै दरभंगाके आओर दरभंगामे कलाके रूपमे शिल्पके रूपमे बहुत किछु भेटत सबसँ पहिले तऽ मिथिला पेंटिंग दरभंगाके महत्वपूर्ण शिल्प छी तकर बाद दरभंगामे बहुत किछु अछि जेना देखियौ एखनो राज परिसर अछि कि राज परिसरमे बनल माँ श्यामा माइ मन्दिर अछि मनोकामना मन्दिर अछि ई सब जे छै से अहाँके दरभंगाके बहुत पैघ विशिष्ट अछि आओर जहाँ तक गप अइ संस्कृतिके बारेमे तऽ एतुका संस्कृति मैथिल मिथिला पान मखानासँ जुड़ल अछि आओर इतिहासमे दरभंगाके बहुत महत्वपूर्ण स्थान अछि चाहे ओ राज लऽ कऽ हुअ आओर कि मिथिलाञ्चलके जे रीति रिवाज अछि मधुबनी पेंटिंग तै लऽ कऽ हुअ एतुका सांस्कृतिक महत्त्व बहुत पैघ छै एतऽ दरभंगामे जहाँ तक देखियौ तऽ डी एम सी एच कॉलेज जे दूर दूर सँ कएक जिलाके लोक कएक जिले टा नहि कहल जाइ जहाँ तक अपन पड़ोसी देश जे नेपाल अछि नेपाल तकके बहुत लोक ओ डी एम सी एच अस्पतालमे आबिकऽ अपन जे छै से इलाज करबै छथि आओर हुनका संतोषजनक इलाज भेटै छनि आओर दरभंगासँ लगाव छनि दरभंगामे चाहे सांस्कृतिक रूपेण कहियौ धार्मिक रूपेण कहियौ व्यावसायिक रूपेण कहियौ या पढाइ लिखाइ ज्ञानके रूपसँ कहियौ हर रूपमे देशमे दरभंगाके एकटा जे छै से बहुत महत्वपूर्ण स्थान अछि मिथिला चित्र देखैत हेबै जखन हम अहाँ दरभंगा स्टेशनपर जाइत होयब तऽ ओतऽ अहाँके मिथिला चित्र मधुबनी पेंटिंग सेहो भेटैत होयत देखक लेल तऽ ई सब जे छै से दरभंगाके अपने आपमे बहुत पैघ सुशोभित करै छै बुझलहुँ तऽ दरभंगा अहाँके पढऽ लिखऽके लेल एकपर एक कॉलेज सी एम कॉलेज भेल एम एल एस एम कॉलेज भेल मारबाड़ी कॉलेज भेल के एस कॉलेज भेल एम आर एम कॉलेज भेल तऽ बहुत रङ्गके एहन कॉलेज छै बहुत एकपर एक पब्लिक इसकुलसँ लऽ कऽ बहुत गवर्नमेंट इसकुल तक अछि केन्द्रीय विद्यालय अछि अइ सब रूपमे दरभंगाके जे छै से बहुत पैघ स्थान छै आओर हमरा गर्व अछि जे हम दरभंगासँ छी आओर बिहारे टामे नहि भारतमे दरभंगाके एकटा बहुत महत्वपूर्ण स्थान छै